असांजे सूरत जिले में बुजुर्गनि जे लाइ ॾाढियूं सुठियूं सुविधाऊं आहिनि जीअं की हॉस्पिटल में हुननि सीनियर सिटीजन जे लाइ अलॻि सां सैक्शन ठहियलु आहे ट्रेनिनि में ऐं बसियुनि में हुननि खे रिजर्वेशन सीटियूं ॾे अ ॾेई वेंदियूं आहिनि हुनखां पोइ असांए सूरत जे सूरत जा माण्हूं बि हुननि खे सभिनी तरीक़े सां हेल्प कंदा आहिनि अगरि उहो किथे रस्तो क्रॉस करणो हुजे त उन्हनि खे अ रस्तो क्रॉस करण में हेल्प कंदा आहिनि ऐं अगरि उहे ट्रेनुनि में या बसियुनि में चढ़नि था त उहे पाण उथी करे हुननि खे सीटियूं ॾींदा आहिनि उनखां पोइ असांजे सूरत में जेके बुजुर्ग नथा ॾिसी सघनि उन्हनि जे लाइ बि अलॻि सां सैक्शन ठहियलु आहे हूअ उन्हनि खे सभिनीनि तरीक़े सां सुविधा सुठी ॾींदा आहिनि जीअं की अगरि उहो कोई दवा ने नेत्रहीन दवाखाने में वञनि था त उन्हनि खे बि सुठी तरीक़े सां उहे हेल्प था करण उन्हनि खे सभिनीनि तरीक़े सां स्पोर्ट था करण जेके नथा ॾिसी सघनि उन्हनि जे लाइ अलॻि सां हॉस्पिटल ऐं दवाखाना आहिनि अगरि उहो तंहिंमें वञनि था त हुननि खे हेल्प था करण